आथिखालनि मुगायाव दो दोख्ला दानाय खायदा मिस्त्रि खामानि बायदिसिना रोंगौथि एबा शिल्प' हारिमु बिद्याया गोमानो हमबाय मानो बुङोब्ला आजिखालिनि सुबुं माहारिया थेक्न'लजिनि सायाव सोनारनो हमबाय आरो बिसोरो थेक्नल'जिजोंनो दिहुनजानाय मेसिन मुवा बेसाद आरिफोरखौ बाहायनो मोजां मोनो आजिखालिनि सुबुंफोरा दो दोख्ला खायदा मिस्त्रि आरिमु आरि शिल्प' बिद्या होन्नानै बुङोब्ला बुजिनो मोनला आन्दायनो हमबाय दो दोख्लाया माजों बानायो माबोरै दिहुनो बेखौ बुजिनो मोनला आजिखालिनि जुगनि सुबुंफोरा इजियैनो मोन्नाय गोरलैयैनो दिहुनजानाय बेफोरबायदि मुवा जिरादफोरखौसो आजावनानै लायो एबा आखाइयाव लायो दो दोख्ला खायदा मिस्त्रि बेफोर आयदिया एबा खायदाफोरा आथिखालनि सुबुंफोरनिफ्राय गोमोरलांनो हमबाय आरो आजिखालिनि सुबुंफोरा खालिबोल' थेक्न'लजि मबाइल आनिबा थेक्न'लजिजों दिहुनजानाय बेसादफोर बेफोरखौल' बाहायनो सानसै आजिखालिनि जुगफोरनि सुबुंफोरा बिद्यायावबो गोबाङानो खम जालांबाय बुंनो थाङोब्ला आजिखालिनि सुबुंफोरनि बिद्याया नों इयुन सिरिनि बि एबा इयुन सिरिनि बिद्याया गोदानै दिहुनजानाय थेक्न'लजिनि सायाव सोनारो आरो गोदोनि थेक्न'लजि गोदोनि दिहुनजानाय दो दोख्ला एबा खायदा मिस्त्रि हारिमु शिल्प' बेफोरबायदिखौ जों नुनोबो मोनलिया खालिबोल' जों बिजाब एबा गोथौ गोथौ गामियाव थांनानै नायबाल'सो नुनो मोनो आजिखालिनि जुगाव बेफोरबायदि दो दोख्ला दानाय मिस्रि खामानि बायदिसिना रोंगौथिफोर हारिमु शिल्प' बिद्या बायदिसिना गोबांआनो गोमानो हमबाय